हाँ नमस्ते मैडम हाँ मैडम और और अपने रूम में वायरिंग करानी है फ़ौरन करानी है लाइन वाली और उसमें ऑफिस में करानी है तो उसमें कितना पैसा लग जाएगा मैडम

अच्छा ठीक है मैडम

हाँ हाँ तो ठीक है मैडम हम दे देंगे आपको ठीक है मैडम हम ऐ आई के हम आपसे वह करवा लेंगे दोनो ऑफिस में भी करवा लेंगे रूम में भी करवा लेंगे हमारे कमरे हैं चार कमरे हैं मैडम हाँ चार कमरे हैं एक ऑफिस है हैलो मैडम ठीक है मैडम

मैडम हम बढ़िया वाला लगाएँगे ना तो अच्छा वाला रहेगा और पैसा लगेगा तो क्या हुआ मैडम तो हम बढ़िया वाला आपसे लगवाएँगे लागेया जी ब मैडम जब पैसा लगाए तो बढ़िया चीज़ लगाए तो लगा देना कुछ दिन चले मैडम पैसा तो बार बार एक बार जब सामान लग जाता है नया चीज़ तो कुछ दिनों के लिए हो जाता है तो बिगड़ता नहीं हाँ हाँ हाँ तो इसीलिए बढ़िया चीज़ लाकर मैडम लगा दीजिए जो पैसा होगा हम आपको दे देंगी ठीक